साढ़े इत्थै जेह्ड़ा ऐ ना जेह्ड़े डाक्टर हैन ओह् बड़े ही बड़े चंगे ऐन फैसिलिटी उंदी जिन्नी बी ऐन बड़ी चंगी ऐ ते बड़ा स्हेई ट्रीटमैंट करदे न इक बारी पैहलें में बमार होई ही बड़़ा ज्यादा डैंगू होएया हा मिगी ते मेरे हजबैंड गी ते जेह्ड़ा मतलब कि पैहले मिगी होएया हा ते मिगी भर्थी कराया उ'नें एमरजेंसी च ते उत्थै बड़ा मतलब उ'नें बड़ी केयर कीती मैडिसिन जेह्ड़ियां दवाइयां बगैरा ता ओह् बी बड़ियां स्हेई मतलब उ'नें बड़ियां स्हेई क्वालिटी दियां दवाइयां जेहड़ियां हैन तां ओह् दित्ती हियां ते ट्रीटमेंट बी बड़ा स्हेई होएया हा लेकिन थोह्ड़ा चक्कर एह् होएया हा कि बाद बिच्च में जेल्ले ठीक होई सत्त अट्ठ दस्स दिन भर्थी रेही ओह्दे बाद टैस्ट बगैरा जेह्ड़े बी होए हे ओह् बी बड़े मतलब बड़ा स्हेई उ'नें सारा सिस्टम बड़ा स्हेई कीता हा

ते उ'नें उं'दा ट्रीटमैंट बी चलेआ बड़ा लेकिन अदूं इ'यां मतलब डैंगू दी ज्यादा प्राबलम चला दी ही बड़े लोग बमार होआ दे हे ते हास्पिटलें च ना थोह्ड़ी जगह घट्ट पेई गेई मतलब के थोह्ड़ा ईशू हा फ्ही मीडिया बगैरा आई ही लेकिन ओह् इन्ना ज्यादा मसला नी लेकिन ना हास्पिटल बगैरा जिन्ने बी डॉॅक्टर नर्स बगैरा ओह् बड़ा स्हेई ट्रीटमैंट करदियां न बड़ा मरीजें गी ना बड़ा बड़े ध्यान कन्नै दिक्खिदयां न इयां मतलब जिल्लै बी टाइम टाइम दा सब कुछ इत्थै मतलब बड़ा बड़ा स्हेई चला दा सब कुछ ते बाकी जेह्ड़े डाक्टर हैन तां ओह् बी मतलब ठीक ही हैन दवाइयां बगैरा बी सब किश मतलब अपनी कंपनियां दियां ही आंदियां न

कोई ट्रीटमैंट नी करना कोई किश नी करना कोई दोआइयां नी देनियां लेकिन इत्थै ओह् नी ऐ बड़ा स्हेई हास्पिटल ऐ बड़ी केयर करदे न मरीजें दी बड़ा स्हेई बड़ा बड़ी सेवा करदे न मरीजें दी दवाइयां बगैरा बी सब ठीक न और जेह्ड़ा बी ऐ ते लोकें दी तरफूं ते अज्ज धोड़ी कोई शिकायत नी आई ऐ हास्पिटल च लोग इयां बी मेडिसिन दियां दवाइयां दवाइयां होंदियां न ओह् बी बड़ा स्हेई मतलब उनें सारा सिस्टम बड़ा स्हेई रक्खे दा अगर गलत दवाइयां देङन ते उ'नेंगी पता कि अगर गलत दित्तियां तां साइड इफैक्ट होई जाना लोकें गी लोकें गी बड़ी प्राबलम होनी ते इस्सै गल्ला उनें बी स्हेई दवाइयां होंदियां ते हां असेंगी कोई प्राबलम आई जा ते फ्ही लोग थोह्ड़ी छडदे हैन इस्सै गल्ला उनें बड़ा स्हेई ट्रीटमैंट सारा कुछ सिस्टम उ'नें स्हेई कोई मतलब ऐसी बैसी सी चीजां नी ऐन रक्खी दियां मरीजें दी बी केयर करदे न सारा कछ नर्सां बड़ियां चंगियां न बेचारियां बिच्च बिच्च होंदियां होनियां लेकिन नेईं इत्थै बड़ा इ'यां फर्क ऐ बड़ा बड़ा स्हेई हास्पिटल